राज्य में कलात्मक उपकरणों को कराने के लिए साधन हैं यहाँ शासन उन लोगों को जैसे पीतल के जो मूर्ती बनाते हैं उनको प्रोत्साहन राशि देती है उनको कहीं कहीं मेले लगाते हैं और कुम्हार लोग हैं कुम्हारों को मटके बनाते हैं कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं वे लोग उन्हें भी अगर उनके पास सहायता राशि उनको देते हैं कि जाकर उनके मेले लगाते हैं ईंट ईंट के भट्टे लगाते हैं उनको राशि देते हैं कि यह लोग अच्छे से अच्छे ईंट बनाएँ और कई पत्थर की मूर्ती बनाते हैं यहाँ हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जबलपुर के बेला घाट मे भगवान की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं बहुत फेमस है यहाँ से दूर दूर लोग यहाँ से लेकर जाते हैं संगमरमर की मूर्तियाँ लेकर